ہم ان قصبوں اور دیہاتوں میں خاص کر کے آب و ہوا بدلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے رسم و رواج دیکھنے کو بھی ملتے ہیں آب و ہوا بھی چینج ہوتی ہے اور طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اپنے رشتے داروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ایک الگ سے ماحول بن جاتا ہے اور ہم کچھ کام کے سلسلے میں بھی چلے جاتے ہیں کہ کچھ کام کا سلسلہ بھی بن جائے اور جی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اچھی اچھی کھیتی نئی آب و ہوا تازی سبزیاں وغیرہ اور کیا نام ہے اچھی فصلیں ہوتی ہیں وہاں پر اور وہاں کا رہنے والوں کا مزاج کو دیکھا جاتا ہے بہت اچھے اچھے مزاج کے ہوتے ہیں بہت عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قصبوں میں بہت اچھے اچھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم اسی لیے وہاں جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی گھمانے کے لیے کے لے جاتے ہیں رشتے داروں میں کاروبار کے لیے اور کیا نام ہے آب و ہوا چینج کرنے کے لیے کچھ یہاں کی کیا نام ہے یہاں تو ایک گرمی بہت ہوتی ہے قصبوں دیہاتوں میں بہت کھلی ہوا چلتی ہے